हेल' औ नोंनावहाय ना मोनगोन नामाब्रा

ओरैनो जेन'बा सालाननि ना खौबो नांगौ मोन ओमफ्राय लकेल नाखौबो नांगौमोन नांनाया थ' मोनगोन ना अ आमफाय ना दामफ्रा बिसिबां बिसिबां बेबा बे ओरैनो सालाननिया बिसिबां बिसिबां

औ औ ओमफाय ना बे लकेल नाफ्रा जेन'बा मा मा ना मोनगोन लकेल ना या ओरैनो

औ औ औ आटसा ओंफ्रायना सालाया थ' जाबाय सालाथ' लांगोन लकेला जैन'बा बोखांनाया मा सिसथिमै बोखांनानै हरगोन बे नोङो बे लखेल ना खौ हाय

मुसारिजों ना जेन'बा आङो आङो लाबोनानै जेन'बा साननै सो गाज्रि जायै बादि बिदि बानायनानै हरनो हागोन ना ओमफ्रायना बे लखेल ना खौ हाय हागोन ना थारमानि आङो लाबोगोन नालाय साननै सो जेन'बा मोजांआव फैनाय बादि आंनि माबासिम लाबोनाय जायगासिम बेनिफ्राय ओमफ्राय जेन'बा जायगाया अब'हाय होनदोंमोनथाय औ औ औ औ जेखुनजाया बुरजा लाबोगोन नालाय लाबोनाया थ' औ लाबोनायाथ' बुरजा लाबोगोन बुरजायानो लाबोगोन बिखोनो सिगां खनथेक खालामगोरदों आरोना मा मा माब्रै फेसेलिथि आ मारै बोखांगोन मारै मोनगोन औ आतसा दे होनबा लायगोन सिनथा जानाङा एसे थाबनो माबानानै हाय औ औ दे दे

औ औ दे दे होनब्ला दे जासिगोन दे औ औ खोनाया औ औ औ दङ बिनि जुनै थ' लायनो नागिरदों

औ दे दे दे औ दे होनबा थांनाय समाव खनथेक बानायगोन

लांनाया लाबोनायाथ' जिखुन जाया माबा मोनसे लांनागोन ना लाबोनो जुनैथ' लायगोन जिखुनुजाया औ औ औ औ औ औ मोजां आव लाबोनांगोन ना आङो औ औ औ

औ औ

औ दे औ औ दे होनबा दे